में तुसेगी सनाना चाहना रन्निग जिसगी बोलदे दौड हिन्दी च दौड़ना साडा ग्रां बिच इयां बेसे चलदा गै रोंहदा साढ़े ग्रां च बिच कुते बाहरा दा समान आनना होऐ तां अस ग्रां च चलदे गै रौंहने हां अस ते कन्ने बूटें कन्नै गल्ल सनां में तुसेंगी बूटें कन्ने दौड़ना सेही रौंहदा चपला कन्ने थोडे दौड़ोदा चपल लाइयै है नेई दोड़दा ऐ चपल लाइयै तां नेई दौड़दा कि चपल नेई बूट स्हेई रौंहदा खास कर चलने आस्ते दौड़ने आस्ते कोई बी अग्गे पिच्छे जाने आस्ते चपल इयां अंदर बार कुते जाना पेआ इयां तां शूज बूट स्हेई रौंहदा खास कर दौड़ने आस्ते में तुसेंगी एह् सनाना चाहना कि कि साडे महल्ले बी जगत दौडदे ना भर्ती होने लेई हां बस हून साडा पेपर कलियर होई गेदा ता जी डी दी भर्ती ऐ अग्नीवीर दी इये डोजना अगनी बीर ते बडे सारे जगत बडले बडले फौन करी ओड़दे मिकी चल भाई दौड़ने गी चल दौड़ने ते बूट लाइयै जंदे ओह् मते सारे लोक बूट लाइयै जंदे ते बूट लाइये जंदे बूट लाइये फिर ओंदा बूट लाइये फिर ओंदा दौड़ना कि कन्ने साडे ग्रां दे लोके कोई स्पेशल ड्रैस समझी लैओ तुस है नेई कोई इये निक्कर होंदी निक्कर ते बनैन लाइयै दौड़ने अस ड्रैस गै समझी लैओ इयां पेंट शैंट लाइयै थोडा दौड़दा इये नीकर समझी लेओ कोई दौड़ने दौड़ना इक बड़ी स्हेई चीज ऐ तुसें गी स्हेई सनां नेईं दौड़ना स्हेई चीज ऐ इक ते शूज साढ़े कोला स्पेशल है नी इयै स्पोटस शूज ऐ पंज सौ रुपये दा इस कन्नै नेई दौड़दा सारे कोला ते कपडे़ बी कोई इन्ने नेईं ऐ ठीक निक्कर शिक्कर लाइयै दौड़ने हा अस ते नेईं रिलेकस होइयै दौड़दा बंदा इयां पूरा तुस लाइ लोऐ कि पेंट शैंट लाइये दौड़ना ऐ थोह्ड़ा दौड़दा इन्ना आराम दा एह नेईं दौड़ी सकदा इंसान ते निक्कर ते बनेयान पाई दी होंदी ते सवेरे सवेरे निकली जन्ने होन्ने अस पौने पंज बजे कन्नै पौने पंज गे अपना शिड़का नमी नमी लुक पेई साढ़े ते शिड़क अपने पूरे रिलेक्स होइये दौड़े शौडे़ अपने ते शूज स्हेई रौंहदा तुसें गी स्हेई सनां नेई दौड़ने आस्तै शूज बूट लाई लोऔ इन्ना थोह्ड़ी शूज नेई बूट लाई लैओ बूटें कन्नै स्हेई दडौंदा अपने दौडै़ शौडै़ पूरे रीलेक्स ड्रेस साढ़ी है नेई ऐ इन्नी कोई खास ड्रैस इये साढ़ी कोई निक्कर नि्कर ते इयै वनेन आई गेई दौड़ने आस्ते ते इयां तुस पेंट शेंट लाइयै दौड़ना ते ओह् नेईं दड़ोंदा ऐ साढ़े कोला ते बडे़ सारे मेरे कन्नै बी दौड़न जंदे ते इक दिन चपलियां लाइयै दुऐ दिन पैर पीड़ होई गेई में गलाया भ्रावा चपलियां च थोह्ड़ा दड़ोंदा तपली होंदी अंदर बाहर जाने आस्तै ना कि दौड़ने आस्तै दोड़ना ते फिह बूट लेई ले इक फिर उस बूट लेता पंज सौ रुपे दा सेगा दा बूट ते उसने ठीक स्हावे दे दौड़दे रेह् अस बस दोड़ना स्हेई रेहा बस में तुसें गी इये सनाना चाहन्ना कि दौड़ने दौड़ना ठीक ऐ ते इयां कोई स्पेशल बूट नेई ऐ साड़ा को इयै चार पंज सो दा बूट लैन्ने आं ते इस कन्नै स्हेई दडोंदा नेईं ते ड्रैस बी इयै निक्कर लाई दी होंदी सौ रपये दी थ्होई जंदी हून बजारा है नी निक्कर सौ डेड सौ रपये दी थ्होई जंदी ऐ निक्कर ते वनेन होई गेई इयां दवे तुस कोई बी लैओ स्पेशल रुल होंदा कोई दौड़ने आस्ते ओह् नेईं कोई इयै साद्दे बूट जेहके है नी एह् स्हेई रैंहदे दौड़ने आस्ते ते बस में हून इये सनाना चाहना कि साढ़े ग्रां बिच लोक इयां गै दौड़दे कोई आर्मी च दौड़दा कोई पुलीस च दौड़दा कोई इत्थै अस ते ओह्वी इयां दौडदे इयै निक्कर पेंट च फिर निक्कर वनेन लाई ते बूट लाए अपने ते चलदे रेह् निकली गे ठंडे ठंडे निक्की नि्क्की दौड़ लाई ते आई गे एक्सरसाइज बगैरा कीती ते बस बस इन्ना गै सनना दौड़ने आस्ते कोई बी स्पैशल बूट कोई नेई होंदा ऐ साढ़े ग्रां दे बिच कोई नमी स्पेशल ड्रेस रक्खी कोई ड्रेस नेईं ऐ निक्कर वनेन लाई अपने ते गे उठी दौड़ने गी ते बस ते बस में तुसेंगी इयै सनाना चाहन्ना कि दौड़ना स्हेई चीज ऐ शैहरें दे लोक इयां मतलब कि सिटी दे लोक होई गे उन्दा अलग जुत्ता होंदा कोई ओह् दिक्खदे फिर केहड़ा जुता असें लाना होंदा दौडने आस्तै ते कोई ड्रेस कोई अथलीट होई गे इयां स्पोटस होई गे फिर उन्दे कोल अलग ड्रेस होंदी ते साढ़े ग्रां च तुसें गी सनां नेई